जय झूलेलाल हीअं त असांजे महाराष्ट्र में घुमण जूं जाम पहाड़ी जॻहियूं आहिनि जीअं त लोनावला खंडाला महाबलेश्वर माथेरान ऐं ॿियूं समूद्री जॻाहियूं बि आहिनि जीअं त अलीबाग गणेश पूरी कोकण इलाको तीर्थ सां बि जाम आहिनि शिरडी नासिक शनि शिंगाणापुर जीवदानी माता मंदिर पिण में गणेश जो मंदरु सोल्हापुर में माता जो मंदरु आहे इन जॻहि ते घुमण लाइ सरकारु सरकारी बसियूं कॾियूं आहिनि जिनजो भाड़ो जाम घटि हूंदो आहे जंहिं करे जाम माण्हू हिन जो फ़ाइदो वठंदा आहिनि ऐं घुमंदा फिरंदा आहिनि अॼु जी तारीख़ में वंदे मातरम ट्रेन बि चङियुनि जॻहियुनि सां जुड़ी वई आहे जंहिंजे करे जाम माण्हू घुमण जो आनंद वठी रहिया आहिनि जय झूलेलाल